आसामनि फालिनाय गाहाय हारिमुवारि फोरबोफ्रा गोबांथार जेरै मेदामेफि आलि आइ लिगां बैसागु काति बिहु बहाग बिहु माग बिहु गोबांथार दङ बिनि गेजेराव आं जोंनि बर'नि मोननैसो फालिनाय हारिमुवारि फोरबोनि सोमोन्दै बुंबाय जेरै बैसागु बैसागुआव गोबांथार ओंथि हाबनानै दङ आसामा बे बैसागुखौ नागारनो हाया बियो मिथिंगाजों सोमोन्दोगोनां बियो थांना थानाय राहा बिजों सोमोन्दोगोनां बिनि खारनावनो आसामाव बैसागु फोरबोखौ बावनानै थानो हाया बे बैसागुखौ आसामनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा फालिबोदों जेरै आसामनि आसामिसफोरा होनो बिहु बर'फ्रा बुङो बैसागु दा बेयाव बांसिन महत्त'गोनाङा जों बैसागुखौ साननानै लायो आरो बे बैसागुआनो जाहैबाय बर'नि आंगो फोरबो बे बैसागुजों गोबांथार बाथ्रा हाबनानै दं जायनाखि गोदान बोसोर बैसागु बेयाव मानसिफोरनि सिगांनो मोसौफोरनि बिहुखौ जोङो बानायनो हायो मोसौ बिनि उनावसो जोङो मानसि बे मानसिनि बैसागुआव गिदिर उन्दै मान सन्मान लालायनाय अनलायनाय दं बेयाव जोङो बेखौ फोथायबोदों बेनि उनाव जोङो बारदै सिख्ला जायखौ होन्दों बार बादि जेरै बार दै आरो सिम्ब्रै सिम्ब्रा मोसाबोनाय बेखौनो जों बर'नि मोसानाय बारदै सिख्ला होननानै फालन खालामबाय थादों बा रंजाबोबाय थादों बिनिखायनो बैसागुआ आसामाव एबा बर'फोरनि एंगारहायि मोनसे रंजाथाय फोरबो आं बुंदों धोरोमारि फोरबो हिसाबै जोंहा आलि आइ लिगां बेखौ जोङो मिथिनो हायो बे आलि आइ लिगांखौ आसामाव थानाय मिसिं माहारिफ्रा फुजियो बेखौ आसाम सरखारा दिनैसिम फेब्रुवारि दाननि जिब्रै खालारखौ रेस्ट्रिकटेड हलिडे हिसाबै फोसावनाय जाबाय बेयाव मिसिं माहारिफ्रा आबादारिजों लोब्बा गोनां बे फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोजादों दाबो फालिदों आरो इयुनावबो बेखौ फालिगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं बेनि अनगायैबो बहाग बिहु एबा माग बिहु जों बेफोरखौ बुजिनो हायो मागो बिहुआ जाहैबाय जोंनि दैज्लाङाव मावनानै मोननाय जितुनाकि माइ आबाद बेखौ जोङो दुब्लिनिफ्राय बोखांना लाङो आरो बेखौ जोङो न'आव थिसनहैयो बिनिखायनो बे माग बिहुखौ माग भगालि बिहु होननानैबो बुङो एबा जानाय लोंनायनि फोरबोबो जों बुंनाय जायो